हाणे वेझे में मां हिकु मोबाइल वरितो आहे ऐं हुन मोबाइल जो हिकदमि सुठी ॻाल्हि इहा आहे त की मां पहिरियों सैमसंग जो मोबाइल यूज़ कंदो हुउमि हाणे सैमसंग जो मोबाइल चेंज करे मां एप्पल जो मोबाइल वरितो आहे एप्पल जो मोबाइल हलाइण सां एतिरियूं सहुलतूं आहिनि हेतिरियूं पॉज़िटिव ॻाल्हियूं आहिनि की उहो फोन सभिनि खां पहिरियों केरु हैक नथो करे सघे हुन जी इंफॉर्मेशन केरु कढी नथो सघे ऐं एप्पल जो फोन हलाइण जो हिकदमि सहुले में सहुलो तरीक़ो आहे ऐं एप्पल जे अंदरि जेको वॉइस कॉलिंग आहे जेको इंफॉर्मेशन आहे उहो आए ओ एस बेस ते आहे त आए ओ एस बेस हिकदमि पुख़्ता पको आहे हुन फोन जे अंदरि काई बि तकलीफ़ु कोन आहे ऐं जेकी बि ॻाल्हि की काई शइ वरिती आहे उन जो बुरो तज़ुर्बो उहो हिकु

बुरो तज़ुर्बो कहिड़ो बि कोन आहे इन करे एप्पल जो फोन सभिनि खां सुठो आहे